आमचो गोवा खूब ल्हान आसा तरीय अशें दिसता की आमी आमच्या गोवाक आजून पोळोत ना जेन्नाय खंय आमी भोंवपाक वयता तेन्ना सगळ्योत जागा नविनूत शे दिसता आनी अशा परिस्थितीन जेन्ना आमी वयता भोंवपाक खंय तेन्ना आमी रस्ते विसरता जावं ती जागा चुकून आमी थंय पावता आनी आमकां दुसरे कडेन पावपाचें आसता तेन्ना थंयसल्ले लोक खूब हॅल्प करतात आमची तेंकां विचारल्यार ते रोखडे सांगता आमकां समज रस्ते चुकले जाल्या थंय कोणूय लोकांक विचारलें जाल्यार ते रोखडे सांगतात तशेंच आमी जर समज चुकून दुसऱ्या जाग्यांचेर पावलीं जाल्यार थंयसल्ले लोक तितले कांय हें करिना पण सांगता तो जागो खंय आसा तो थंयसल्ल्यान कितलो टायम लागतलो हे सगळे आमच्या गोंयच्या लोक खूप हॅल्प करता आनी हॅल्पफुल आसा